गांवांत आमकां खेळाचो आमकां खूब प्रमाणांत लेगीत फायदो जाल्लो आसा जसो जेन्ना आमी खेळ खेळटा तेन्ना आमचे गांव गांव तसो आसा तसो हेर गांवचे लोकूय गांव हेर गांवूय लागीं आसा तेन्ना आमी जेन्ना ग्रांवडार खेळटाले तेन्ना हेर गांवचे भुरगे जे आसा ते आमच्या ग्रांवडार आमच्या गांवान खेळपाक येताले तेन्ना तांच्या वांगडा आमची इश्टताय वाडटाली तेन्ना आमची आनी तांची फ्रेंडशीप जाली तेन्ना ताचो ताचो आमकां असो लेगीत फायदो जाला की आमकां वेगवेगळ्या तरेचे परत परत नीव नीव फ्रेंड्स आमी तयार करपाक लागले खेळटाले तेन्ना आमचे वांगडा आमची इश्टताय जी आसा ती परत परत मुखार वाडपाक लागली लागली खेळांतल्यान आमकां अशें फायदो जालो की आमकां खेळटना आमकां आमचो आरोग्य बरें जावपा लागलो खेळांतल्यान आमकां आमचे जे आसा शारिरीक जी शम क्षमता आसा जी ती तशी बरी जावपा लागली खेळांतल्यान आमकां खेळांतल्यान आमकां जाम जाताले पूण तशीच आमची आमकां परत खेळपाची उमेद तशीच वाडटाली खेळांतल्यान आमचे जे आसा भूक वाडटाली मागीर आमकां पर परत उदक पियेन दिसतालें तेन्ना आमकां उद उदकाचेर आमचें जें आसा शर बॉडी जी आसा ती बरी जाता तशीच खेळांतल्यान आमकां वेगळेवेगळे जर वेगळेवेगळे इश्ट मेळटाले तेन्ना आमकां खेळांतल्यान आमकां आपलेंपण मेळटालें तशेंच हेरा वांगडा आमची आपलेंपण मेळटालें मागीर खेळांतल्यान दर एका जाग्यार आमी खेळपा वयताले तेन्ना थंयच्या जाग्याचेर आमकां इश्ट मेळटाले आनी थंय थंयी आमच्यो तांच्या वांगडा आमची इश्टागत जाताली खेळांतल्यान आमची जी आसा बॉडी जी आसा ती बरी जाताली म्हणल्यार हात घट जाल्ले मागीर पावर हातींत पावर येताली मागीर श शक्ती शरिराची शक्ती वाडटाली मागीर धांव धांवपाक आमची स्पीड स्फू स्फूर्त जी आसा जी चड जाताली मागीर ताचो आमकां असो फायदो जालो की जेन्ना आमी आतां खंयी मुखार जेन्ना खंयच्याय कामाक वता तेन्ना ताचो आमकां असो फायदो जालो की ताचो असो फायदो जालो की पुलीशेन जेन्ना काम करता तेन्ना असले तरेची गरज जाय पडटा शारिरीक अशी गांवांत आमी खेळ खेळटा तेन्ना आमची सुस्ती जी आसा ती वताली आनी शरिरांत वेगळेवेगळे तरेची स्फुर्ती येताली अशेच खेळांतल्यान मानसीकताय वाडटा की खेळपाक वेगळेवेगळे खेळ खेळटा तेन्ना वेगळे ते खेळ खेळपा बुद्दीचो खूब प्रमाणांत वापर जाता तेन्ना ताचो जो फायदो आसा की ताचो शिक्षणाचो ताचो फायदो जाता खेळाचो फायदो खेळाचो फायदो फक्त शारिरीक शारिरीक शारिरीकता वाडोपाक न्हू तर मानसीकताय आमची खूब प्रमाणांत तर वाडयतात